मछली को हम कैसे पकड़ेंगे मछली को भी मछली तो गड्ढा में रहता है और मछली को कैसे पकड़ना चाँह मछली को तो मैं बंसी से पकड़ सकते हैं एक दो और तो हैं सब तो हैं मछ मारा लोग जानता है हम तो जानेंगे नहीं और मछली को पड़कने के विधि यही है कि जो हम तो बंसी से पकड़ सकते हैं नहीं तो एक दो कोई मछली मारा जो कपड़ा मछली मारा बला रहता है वैसे पकड़ सकते हैं और तो सब ही बात ही मछली मारा सब को ही पकड़ेगा अब हमको तो उसको ही बात को ही पता नहीं है मछली मारे जानेगा ऊ जो मछली को पकड़ता है रखता है बेचता है इधर उधर रखता है ऊ वहाँ से गंगा जी लाता है नदी से लाता है पोखर से लाता है वही वही सबकुछ ही सब चलाता है और और मछली मरे उसको काटता है खोटता है रखता है खाता है पीता है और उसी वही सब विधि जानता है कि कैसे कैसे मछली को उसको बर्फ़ में रखा जाए कि घर में रखा जाए कि पानी में रखा जाए मछली मारे सब ही सब बात जानता है उनको ही उन लोग सब लोग को ही पता नहीं मछली मरे बात सब जानेगा